असांजे ठाणे ज़िले में टिनि प्रकारनि जा वाहण जा साधन आहिनि रोड रेलगाॾी ऐं हवाईअॾा रोड ते भाड़े ते हलंदड़ गाड कार ऐं बस रेलगाॾीअ में थोरे थोरे पैसे में वॾो सफ़र तइ कंदी आहे हवाईअॾा हवाईअॾनि में हिकु शहर खां ॿिए शहर फास्ट पोचाईंदड़ आहे साधन आहे इन्हनि मां सरकार जे हलंदड़ गाॾियूं बस रेलगाॾी ऐं जहाज आहिनि